जी जी बिल्कुल केह् चक्कर होई गेदा एह् तुसें ई सिर पीड़ ते बखार होई दा कुतै बरखै च गिल्ले गुल्ले निं ना होए न्हानै बाद कुतै ओह् गड्डिया गुड्डियै मोटरसैकल जां स्कूटी उप्पर आए केह् ओह् बा हवा लग्गी तुस आई जाओ कोई कल्ल आई जाओ पंज बजे ता शामीं होई जाओ तुस कोई छे बजे दाखल लास्ट टाईम होंदा होर कोई किश होर रोग ते निं ना लग्गी दा अंजी होर सनाओ उ'नें ई उ'नें ई केह् चक्कर होई दा अच्छा अच्छा कोई डूंह्गा कोई होर रोग निं ना कोई होई सकदा पर उ'नें ई उ'नें ई हैड ऐंड शोल्डर लाओ मैडिकल बी औंदा मेडिकल लाओ नेईं तां नेईं ता भी इक कम्म करो सिरै ई देहीं दूहीं लाओ नींबू पाई री जुआं पेदियां होनियां भी तां जुआं मरी जंदियां भी तुस सनाओ शामीं नेईं ता पेरासिटामोल खाओ आओ भी शामीं तुसें ई चैक्क करने आं पूरा होर कोई अग्गे अग्गें पिच्छें कोई गुप्त रोग है निं ना ठीक ठीक ओके ओके ठीक ऐ ठीक ऐ खरी